میں اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے اسپتال جانے کو ہی پسند کرتا ہوں چوں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ گھریلو علاج ایک حد تک ٹھیک ہیں لیکن جب بیماری حد سے بڑھ جائے یا بیماری کو شروعاتی دور میں ہی روکنے کے لیے اسپتال جانا بہتر ثابت ہوتا ہے